ہیلو

جی ہماری سبزی والے سے بات ہو رہی ہے ہم کو کچھ سامان چاہیے تھا کیا آپ کے پاس اویلیبل ہے جیسے کہ ہم کو ایک کے جی ٹماٹر چاہیے ایک کے جی آلو چاہیے اور ایک کے جی گوبھی اور ایک کے جی گاجر تو اس کا ریٹ کیا ہوگا جی جی سب ایک ایک کے جی چاہیے ٹماٹر ایک کے جی آلو ایک کے جی گوبھی ایک کے جی اور گاجر ایک کے جی تو یہ سب ہے ابھی آپ کے پاس اچھا اچھا لیکن فریش چاہیے ہم کو خراب سامان نہیں چاہیے اچھا

نہیں نہیں صحیح سے دام لگائیے آپ بہت مہنگا دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں سب ایک ایک کے جی چاہیے کیوںکہ گھر میں کوئی ہے نہیں ہم اکیلے ہی ہیں تو ہم اتنا کیا کریں گے ہم روز چاہتے ہیں کہ فریش فریش آئے اور ہم بس اتنا ہی چاہیے اگر آپ صحیح سے لگا دیں تو ہم لے لیں گے اور کیا آپ میرے گھر بھجوا سکتے ہیں جی جی ہے آپ کے پاس سویدھا اس کی جی تو پھر میرے گھر تک اگر آپ کل تک اگر پہنچوا دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی ہاں ہاں تو جی جی تو پھر ہم سو آپ کا پیسہ نا وہ آن لائن کر دیں گے کیش کریں پے کر دیں گے ہم کو ایک ایک چاہیے تو آپ ٹماٹر ایک کے جی ہو گیا اور آلو ایک کے جی ہو گیا گوبھی ایک کے جی اور گاجر ایک کے جی

ٹھیک ہے پھر اگر آپ میرا اگر آپ پانچ روپیہ چھوڑ رہے ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو ہم کو شام شام تک یا کل تک آپ ہم کو گھر تک پہنچا دیجیے لیکن پھر دیکھیے فریش مال ہونا چاہیے اور کچھ ادھر ادھر والا نہیں ہونا چاہیے کیوںکہ ہم سب دن آپ کے یہاں سے ہی سامان لیتے ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اسی سے اسی کو پیمنٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت دھنیہ واد